شاہجہانپور ایک بڑا ضلع ہے اور ایک خوبصورت ضلع ہے یہاں پر بہت سارے کاروبار ہوتے ہیں جیسے قالین کا کام پھلوں کا کام کھیتی باڑی مچھلی کا کاروبار وغیرہ اس کے علاوہ چھوٹے موٹے کام بھی ہوتے ہیں جیسے کھیتوں میں مزدوری کرنا بٹائی پر کھیت لینا باغ کی رکھوالی کرنا یا جانوروں کی دیکھ بھال کرنا یہاں پر طالب علم بھی اپنا جیب خرچ نکالنے کی لیے بڑی بڑی سم کمپنیوں کے سم بیچتے ہیں یہ کچھ بنیادی زرعی مصنوعات اور کاشتکاری کے طریقے ہیں جو شاہجہانپور میں رہنے والے لوگوں کے لیے بہت مددگار ہیں